क'क्राझार जिल्लायाव सोलोंथायनि खाबुफोरा आथिखालाव गोबां दंसै जे खाबुफोरा जेरै जों इन्जिनियारिंफोर जेरै सोलोंनो गोसोब्लाबो जेरै सि आइ टि क'क्राझार दङ आरो बि बि इन्जिनियारिं कलेजबो दं आरो बेफोरबायदि आयेनारि बिथिङाव जेरै जों सोलोंनो गोसोब्लाबो क'क्राझर ल' कलेज दङ आरो बेफोरबायदि जों देहायारि जे ड'क्टर लाइन फरायनो थाखायब्लाबो जोंहा मेडिकेल कलेज दं बेबादि जौगागासिनो दं जोंनि ओनसोलाव आरो जायगायाव गिदिर कचिं सेन्टार एसेग्राब माने गैया थेवब्लाबो फिसा फिसौ गासैबो दङ आरो सोरखारि नङै फरायसालिफोर जेरै इउ एन ब्रह्म क'क्राझार बेफोरबादि अनेख दङ बेफोरावनो जों सोलोंथायखौ लानानै दिनै जोंनि गथ'फोरा गोबां बिदिनो गियान बुथुमनो हागासिनो दं आरो हालांबाय थागोन फिउचार जोंनि गथ'फ्रा बेयावनो फरायनानै क'क्राझार ओनसोलखौ डेभेलप खालामनायजों लोगोसे जोंनि बडलेण्ड ओनसोलखौ बेफोर कलेजफोराव बेफोर इन्सटिउटफ्राव फरायनानै बिदिनो मुदांखा जानो हागोनखौ आं आसा खालामो